अच्छा तुस अपने बारै सनाओ कुछ मेरा नांऽ ऐ अंजना देवी में बमेयाल दी रौह्ने आह्ली आं इ'यां मेरे मायके बमेयाल न ब्याह् मेरा रूपनगर होए दा अच्छा बमेयाल च मेरी फैमिली आई मेरे मां प्योऽ आई गे भैन भ्राऽ आई गे तिन्न भ्राऽ दो भैनां अस इक भैन ब्होई शादी असें इद्धर कराई दी नगरोटै मेरी रूपनगर होई दी रूपनगर आई गे अग्गै इं'दी फैमिली आई सस्स सौह्रा आइयै जेठ जेठानी आई गे फिर अग्गें उं'दे दो बच्चे आई गे अस होई गे दो इक्क मुड़ा मेरा साढ़ी इ'न्नी फैमिली रूपनगर दी ऐ पंज छे फैमिली मैम्बर गै साढ़े बमेयाल दे पंज छे मैम्बर गै साढ़े रूपनगर दे एह् बस इ'यै भ्राऽ न ते त्रोह्नें दा ब्याह् करी दित्ते दा ऐ इक उद्धर गी अपने गै ग्रांऽ कोल ब्होए दा दूआ जाइयै असें द'ऊं भ्राऽ इक घर ब्होए दे ओह् उं'दी ब्याह् असें रामबन कराए दा ते मेरा ब्याह् रूपनगर होए दा ते भैन दा ब्याह् नगरोटै कराए दा नानकिये मेरे पीढ़ै न ते दादकिये मेरे न्यू प्लॉट न रौह्न्नें अस बमेयाल आं भापा हे जेह्ड़े मेरे ओह् चली दे अपने नानकियें दी बरासती उप्पर तां करियै अस ग्रांऽ च रौंह्न्ने आं नानकियें दी बरासती पर हां भापा भापा हुंदे मामा कोई नेईं हे ते ओह्दे कारण ओह् अपने नाना नानी कोल गै रौंह्दे हे जित्थूं दा असें उत्थै रौह्ना पेआ न्यू प्लॉट छड्डियै साढ़े दादा दादी आखदे इ'यै गल्ल की नाना नानी कल्ले न ते बड्डे बड्डे घर बिच मेरे भापा ई ऐ हे ते उ'नेंगी उ'नें अपने नाना नानी कोल छड्डे दा हा उं'दी जैदाद उप्पर कुसै देख भाल बी करनी ही ते उ'नें फिर जिसलै मरने टैम उप्पर भापे गी गै देनी ही भापे ने गै उं'दा सबकिश पूरा कीता नमाना घर उं'दा भापे ने गै कीता देख भाल उं'दी कीती ते अज्ज अस बमेयाल रौह्न्ने आं ते ब्याह् मेरा रूपनगर होए दा रूपनगर आई फिर फैमिली अपनी घरै दी गै दो ननान्नां न इक जेठ ऐ सस्स सौह्रा न जठानी ऐ उं'दे दो बच्चे न इक मुड़ा मेरा ऐ होर आं भैन जी दा ब्याह् कराए दा नगरोटै ओह्दे अग्गें दो तिन्न बच्चे न ओह्दे तिन्नों बेटियां न ओह्दियां बेटा कोई नेईं ऐ ते भ्राऽ ते भ्राऽ आइयै बस कुसै दे दो बच्चे कुसै दे तिन्न बच्चे कुसै दा इक बच्चा बस तिन्न भ्राऽ ते दो भैनां अस ते मेरा इक्कै मुड़ा नानकिये नानकियें बी दिक्खो हून नानकियें साढ़े न पीढ़ै उं'दी केह् फैमिली ओह् करनी ऐ अपनी गै उत्थें दिक्खनी ऐ सौह्रियें दी जां प्यौकियें दी बाकी आइयै आं चार तिन्न चार भ्राऽ हे मेरे भापा होर तिन्न चार चाचे न मेरे दो मेरियां बूआं न दादा दादी मेरे पूरे होई दे चाचें बी बिच पूरे होई दे भापा बी पूरे होई दे डैत्थ होई गेदी उं'दी बी बस इक्क भ्राऽ मेरे तिन्नों नौकर न मगर हैन डेलीबेजर ई हैन इक दा केस चला दा ओह् सोशल फॉरेस्ट बिच ऐ उं'दा केस चलदे बड़ा गै चिर होई गेदा हून ओह् कोई पैसा निं ते कोई नौकरी निं उं'दी पैसा अपने कोला गै लाया सगुआं नौकरी हैन्नी मिली ते दूए न दूए पीएचई च न लग्गे दे उ'नेंगी पैह्लें तनखाह् थ्होंदी ही लेट लेट हून उ'नेंगी म्हीनै म्हीनै तनखाह् थ्होआ दी ऐ ऐ डेली च गै परमानैंट निं हैन